अजकल्ल दे जमाने च तुस दिक्खगे ते बैंकिंग बड़ी गै जैदा इजी होई गेदी ऐ अजकल्ल तुसें गी फिजिक्ली उत्थै जाने दी कोई जरूरत नेईं थोहाड़े कोल आनलाइन इ'न्ने आनलाइन सुविधा अवेलबल ऐ जिसदे कारण तुसें गी आपूं जाने दी कोई जरूरत नेईं तुसें कुसै बैंक दी अमाउंट ट्रांसफर करना ऐ कुसै कोला लैना ऐ तुसें अपनी डिटेल देनी ते ते ओह् इजिली तुसें गी जेह्ड़ा ऐ ओह् एमोंट थ्होई सकदा ऐ ते ऐसा नेईं ऐ कि ह्यूमन इंटरवैंशन दे करियै कोई कन्फ्यूजन ऐ कोई कन्फ्यूजन नेईं ऐ कुछ निं ऐ अस आपूं जेह्ड़े न अगर थोह्ड़े बोह्त बी पढ़े लिखे होन ते अस अपना बैंक च एकाउंट जेह्ड़ा आपूं मैनेज करी सकने तुसें दी ऐफ्फ डी बनानी ऐ तुसें गी कोई कुसै गी भेजने न पैसे तुस आपूं गै अराम कन्नै जेह्ड़े न ओह् भेज्जी सकने ते इस करियै कोई टैंशन आह्ली गल्ल नेईं ऐ अजकल्ल दी जेह्ड़ी बैंकिंग ऐ ओह् बड़ी गै इजी ऐ इजी होई चुकी ऐ पैह्लें ते मकाबले च पैह्लें तुसें गी लम्बी लम्बी लाइनें च खड़ोने पोंदा हा ते तैह्लूं जाइयै तुसें गी सर्विस थ्होंदी तुसें अपना बिजली दा बिल जमा कराना तुसें लाइनें च खड़ा होइयै बी देना पौंदा हा अजकल्ल सारा किश आनलाइन ऐ ते ऐसी कोई टैंंशन नेईं कि तुसें लम्बी लम्बी लाइनें च खड़ोना जां पैसे कड्डने आस्तै बैंक च जाना ऐ तुसें जेह्ड़ा ऐ अपने फोन परां गै सारें गी पैसे भेज्जी सकने अपने बिजली दा बिल भेज्जी सकने कोई तुसें फैसिलिटी अवेल करनी ऐ तुस अपने फोन बिच्चां फैसिलिटी ओह् फार्म भरियै ते अपनी फैसिलिटी अवेल करी सकने ते दिक्खेआ जा ते अजकल्ल जेह्ड़ी बैंकिंग होई दी ऐ ओह् मिगी लगदा कि बड़ी गै जैदा इजी होई दी ऐ तुसें अपनी स्टेटमैंट लैनी ऐ तुसें थोह्ड़ा खोलेदा तुसें अपने अपने जेह्ड़ा बी बैंक ऐ नोआड़ी सर्विस यूज करा करने ते उ'नें तुसें गी बड़े हारे आप्शन देने जिनें तुसें जेह्ड़ा अराम कन्नै यूज करियै केह् करी सकने ओह् सारी फैसलिटिज न अवेल करी सकने